ना हमनो थाखाय जे फासियाल खबाय खखा बेफोरबादि आयजेंफोरनि गोनांथि आरो बेफोरखौ बाहायनाय जायो आंनाव जे खबाय फासियाल खखा दिङाफोर दङ